जि'यां अस खेती बाड़ी करने न जि'यां अस पैह्लै चलो कनक दी फसल गै लेई लाओ पैह्लै इक बारी बाह्ड़ी बूआनी फिर दूऐ बारी बूआनी फ्ही बीज बगैरा खाद बगैरा हैल आखने जिस्सी अस हैल पान्ने नोहाड़े बाद हून उस्सी स्प्रे बगैरा बी करदे हून लोक पैह्लै ते नीं हे करदे हून करदे स्प्रै करने दे बाद नोहाड़े बाद जिसलै कनक पक्कने उप्पर औंदी पकदी कनक फ्ही नोहाड़े बाद उस्सी कट्टने कनक कट्टने दे बाद फ्ही ग्राएं बिच्च ट्रैक्टर बलाने अपना ते कुसै कोल होंदा नीं ऐ ट्रैक्टर आंदा फ्ही कनक कड्ढदा कड्ढियै फ्ही अंदर कूलै होंदे साढ़े कोल पैह्लै साईड उप्पर रक्खने फ्ही शज्जें शज्जें अस ओह् कनकै गी अस छट्टने छट्टियै फिर उ'नें कूलें च पाउडनें पाइयै फिर उ'नें कूलैं च दवाइयां मिलदियां फिर ओह् टिक्कियां किसै टल्लियै च बन्नियै उस कनकै च पाउडनें ते जिंदे कोल मतलव पैसे पूसे नेईं होंदै ओह् लोक केह् करदे अगर कनक ज्यादा होई जा ते किश बेचियै माढ़ा मुट्टा लून मर्चा बगैरा तेल तूल ते सिस्टम चलांदे न ते ओह्दे कारण केईं लोक तिली बी रांह्दे न मांह् दी दाल जेह्ड़ी होंदी ऐ साढे़ प्हाड़ी एरियै च मांह् रांह्दे ते मांह् दे सेम इ'यां गै होंदे पैह्ले मांह् दा चलो एह् होंदा कि इक्क बारी राहे दवारा फ्ही कट्ठे कीते ते उस्सी ओह् करदे कि अस मतलव इ'यां कुट्टने न उस्सी अस ट्रैक्टरै चा नीं कड्ढने कुट्टियै ते छज्जै ने छट्टी छुट्टियै रक्खुडने अंदर ते बाद तिली तुली बी मुंगी दी दाल माड़ी मुट्टियां एह् होंदिया रौंह्दियां ग्रांएं बिच्च जिंदे कोल ऐ थोह्ड़ी थोह्ड़ी जमीन जिंदे कोल नीं थोह्ड़ी थोह्ड़ी ऐ उं'दा एह् होंदा कि इक दो कोई गां रक्खी दी जां मंज रक्खी दी उ'नें उ'ऐ कुदै दो त्रै किल्लो जेह्ड़ा दूद्ध होंदा कुदै अग्गै पिच्छे कुसै दुकानो उप्पर लाए दा जां कुसै दे घर दिंदे न ओह्दे कन्नै थोह्ड़ा बोह्त एह् जेह्ड़ा डेरी दा कम्म गै होंदा अग्गैं पिच्छे बेचियै कुदै द'ऊं त्रै हजार बनदा ते अपने घरै दा कुदै सिस्टम चलांदे न माढ़ा मुट्टा अज्ज कल्ल ते जि'यां मता किश होई गेदा जि'यां जर्सी गवां ते ढेरी लोन बगैरा बी लैंदे न किश लोक केईं ते लोन मिली बी जंदा जर्सी गवां रक्खी लैंदे दो त्रै ते दुद्धै कन्नै एह् होंदा ऐ कि अगर दुद्ध नेईं लग्गै ते दुद्ध फटाइयै पनीर बी लग्गी जंदा पनीर किश लोक केह् करदे कि कलाड़ियां बी लांदे लोक ओह्दी ते कलाड़ियां बी बिकी जंदिया न देही बगैरा बी मतलव टाईम पास करने आस्तै जेह्ड़ा कोई चार पैसे आई जान अपने कोल माढा मुट्टा एह् कम्म ग्राएं च इ'ऐ खेती बाड़ी करियै लोक टाईम पास करदे न आंपू गै करदे न तकरिबन मजदूरी आपूं गै